हाँ हमने अपनी आँखों से ग्रहण देखा है ग्रहण भी दो प्रकार के होते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और हमने दोनों को ही देखा है हम सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो उसको अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं उसे हम या तो अपने काले चश्मे से या उसकी परछाई पानी में देखते हैं ताकि हमारी आँखों को नुकसान न पहुँचे ग्रहण से अगर हम खुली आँखों से सीधा देखते हैं तो वह हमारे आँखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है इससे हमारी आँखों की रोशनी चली जाती है ग्रहण जो होता है वह एक खगोलीय घटना है जो कि सूर्य और चंद्र की पृथ्वी के बीच में आने से होती है तो यह अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही एक सुंदर घटना है जो हम अपनी आँखों से जब देखते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता कि हमारे अंतरिक्ष में भी ऐसा सब कुछ घटित होता है और वह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है अगर हमको पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखते हैं तो वह बहुत ही सुंदर लगता है और दिन में ही अंधेरा हो जाता है ऐसा लगता है कि दिन के समय रात हो गई है तो वह चीज जो हम महसूस करते हैं वह हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अनुभव होता है